ہاں مجھے لگتا ہے کہ کائنات کے دیگر سیاروں پر بھی زندگی موجود ہے کیونکہ اگر وہاں پر ہماری سرزمین کی طرح ہی ان سیاروں پر صاف ہوا اور پانی ہے اور آلود اور پالوشن کم ہے اس وجہ سے میں مانوں گی کہ ان سیاروں پر بھی زندگی موجود ہے وہاں پر بھی انسان رہ سکتے ہیں اگر وہاں پر بھی پانی اور ہوا کے علاوہ اور بھی چیزیں وہاں کی مٹی ہماری سرزمین کی طرح ہی بہتر ہے وہاں پر بھی سبز کو اگایا جا سکتا ہے وہاں پر بھی اور اور بھی جانور یا پکشی رہ سکتے ہیں تو ہم میں مانتی ہوں کہ ان سیاروں پر بھی زندگی موجود ہوگی اگر میں ان کا ان سیاروں کی بات کروں جہاں پر زندگی موجود ہے تو میں کہوں گی کہ منگل اور شکر وہاں پر زندگی موجود ہے کیونکہ وہاں پر ہمارے ہی سرزمین کی طرح پانی اور ہوا ہے اور وہاں پر ٹیمپریچر بھی ہماری سرزمین سے تھوڑا سا زیادہ ہے جو کہ انسانوں کے لیے بہتر ہی ہوگا وہاں پر بھی سائنٹسٹوں کا ماننا ہے کہ وہاں پر اچھی مٹی ہے جس سے سبز کو اگایا جا سکتا ہے